बाजारांतल्यान ताज्जे बांगडे हाडले आयज चिंतलें की बांगड्याची बरिशी कडी करची आनी आनी शीत उकडें शीत कडये खातीर पयलीं आळ्यान काडलें दोन वाटयो सोय घेतली तातूंत लागता तितले कॉनफिऱ्यो घातल्यो आमटान घातली आल्याचो इल्लो कुडको उडयलो तेफळां उडयलीं हळडीचो हळडीचो पा हळडीचो पिटो इल्लो उडयलो जाय तितलें उद उदक घातलें तांबड्यो मिरसांगो घातल्यो आनी वांटप लायलें मिक्सरार वांटप सारकें बारीक जालें की मागीर तें काडून सायडीक दवरलें त्या कुशीन बांगडे उजरोवपाक घेतले बांगडे धुले बांगडे उजरयले बारीक ताचे कुडके केले मीठ लायलें ताका आनी ते कुशीन दवरले हुमणाचो तोप घेतलो तातूंत तेफळां घातलीं उदक घातलें मिरसांगो कापून घातली आळ्यान वतयलें आळ्यान आळणाक खतखतो ये येवपाक लागलो तेन्ना बांगड्याचे कुडके हुमणान घातले बरो वेळ शिजयलें आनी मागीर चवी प्र चवी प्रमाणे मीठ घातलें आनी मागीर तें धांपून सायडीक दवरलें मागीर उकडें शीत गॅसार चडयलें शीत शिजलें तांदूळ शिजलें की मागीर शीत वाळ्ळें आनी तें सायडीक दवरलें नुस्त्याक मीठ मसालो लावन दोन तीन फोडी भाज भाजपाक घातल्यो ते सायडीक काडून मागीर ताटांत शीत कडी आनी भाजिल्लो कुडको घेवन जोवपाक बसलें